ہیلو ہان جی مجھے وہ آم چاہیے تھے آپ کے یہاں سے دو درجن کیسے دیے ہیں آپ نے اچھا اَسی روپے کا ایک کلو اور کیسے ہیں بھائی فریش ہیں یا نہیں ہیں

اچھا آج ہی لے کے آئے ہو تو مجھے مجھے صرف ریٹ بتا دیں آپ کتنے کے لگاؤگے صحیح صحیح بتا دیں ارے دیکھو میں صحیح صحیح لے لوں گی دو کلو لینے ہیں میرے کو آم

سر ویسے بھی میں بہت غریب ہوں تو آپ تھوڑا دیکھ کے ہی لے دے دیں پلیز اور آپ مجھے بتائیے کہ یہ آم گرمی میں اتنے کیوں بڑھ گیے ہیں اِن کے ریٹ اچھا اور پھر مجھے دو درجن کیلے بھی تو چاہیے آپ مجھے اُس کے حساب سے پورا بعد میں بتا دینا آپ پہلے مجھے دو درجن کیلے کے لیے بتا دیں سر اسٹینڈ کے کیلے خراب نہیں ہونے چاہیے بالکل بھی اِس میں نہ خراب خراب رکھتے ہیں تو دو درجن لینے ہیں دو درجن آم چاہیے دو کلو اور دو درجن کیلے چاہیے دیکھیے آپ تو کافی زیادہ بڑھ کے بتا رہے ہیں میں نے نا دونوں چیزیں لینی ہیں وہ تو بات صحیح ہے لیکن آپ پھر بھی دیکھ لیں اچھا تو آپ کی شاپ کہاں ہے میں نے آپ کو سُنا تھا کہیں سے اپنی فرینڈ سے سُنا تھا اُس نے بتائی تھی تو میں نے کہا لاؤ چلو دیکھ لیتے ہیں وہ کہہ رہی تھی بڑی تعریف کر رہی تھی کہ بہ وہ بہت اچھے ملتے ہیں ساتھ ہی فریش ملتے ہیں تو اِس لیے میں نے آج آپ کے پاس کال کیا تھا آپ مجھے اپنی وہ بتا دیں کہاں آپ ملتے ہیں پھر میں آپ کی دُکان پہ ہی آ جاؤں گی لینے کے لیے اچھا اچھا اچھا تو پھر میں وہیں آ کے آ کے میں لے لیتی ہوں پھر وہیں آ کے ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو